हैलो तुस कु'न पी ए साह्ब बोला दे हां जी में असें तुसेंगी इक कम्म दस्सेआ भई इत्थें बड़ा हाड़ शाड़ पानी औंदा ते साढ़ा कम्म करना इत्थें हां दरखास्त भेजी कम्प्लेन कीते असें साढ़े इत्थै बच्चे पार नेईं लंघी सकदे बड़ा हाड़ औंदा भांडे रुढ़ी जंदे साढ़े हून बच्चे नेईं स्कूल जाई सकदे इत्थें परमंडल अच्छा अच्छा अच्छा हां ते इत्थें बड़ी मुश्कल होंदी असें पार रोआर लंघने ई बड़ा मुशकल होई जंदा गड्डियां नेईं लंघदियां पैदल जाना पौंदा पारै ई बच्चे स्कूल जाना होंदा उनेंई बड़ी मुशकल आवा दी ऐ अच्छा